न मां यू एफ ओ त कॾहिं न ॾिठो आहे पर ईअं ॿुधो आहे की यू एफ ओ थींदो आहे हाणे उहा थींदो आहे की न थींदो आहे ॾाढा माण्हू चवंदा आहिनि की भई ॾिठो बि आहे न्यूज वग़ैरह में ॿुधाईंदा आहिनि की हा भई यू एफ ओ आहे हिते अॼु यू एफ ओ ॾिठोसीं या ॿिए ग्रह जा माण्हू भई हूंदा आहिनि असां वांगुरु ई हूंदा आहिनि हाणे इहो त असांखे न पतो आहे की उहे असां वांगुरु हूंदा आहिनि की कीअं हूंदा आहिनि हा अगरि जीअं माण्हू चवंदा आहिनि की भई मंगल ग्रह आहे मंगल ग्रह ते वञी करे रहूं या ॾिसूं अगरि इहो पोसिबल आहे त जीअं धरतीअ जो विनाश थो थिए अॼुकल्ह माण्हू पेड़ पौधा लॻाइनि नथा

की छा उहे बिल्कुलु असां वांगुरु हूंदा उन्हनि जो खाधो पीतो हलणु चलणु असां वांगुरु हूंदो असां वांगुरु हूंदा ॾिसण में अलाए इहो आहे अलाए न आहे पर इहो ॿुधो आहे की यू एफ ओ हूंदो आहे पर छा पतो आहे की न आहे अगरि हूंदो त मां ॾिसणु ज़रूरु चाहिंदमि यू एफ ओ यू एफ ओ ॾिसण जी मुंहिंजी इछा आहे